योग फक्त व्यायामाचो एक प्रकार न्ही अशें म्हाका दिसता किद्या म्हटल्यार तितून चड अशे मेडिटेशन मनाची शांती रिलेक्स खूब अशें कितें कितें मेळटा योग केल्ल्यान आमच्या शरिराकूय खूब प्रकारचे बरे फायदे जाता कित्याक म्हटल्यार योगान आमचे हेल्थ बरें रावता आनी आमकां तर तरेतरेचे योग आसा ताका लागून आमकां मेडिटेशन केल्ल्या लागून आमची मनाक आमच्या शांती मेळटा मनाची शांती ही चड सगळ्यान चड म्हत्वाची आनी लाफींग लाफींग योग आसता तितून हांसत रावन आमी चड हांसले लागून तें आमच्या जिवाक खूब गरजेचें कित्याक आजकाल लोकांक हांसपाचे सोडून दिलां लोक आपल्या आपल्या हितून इतके व्यस्त जाल्ले आसा की तांकां फुडलो मनीस किदें उलयता तें सुद्दां खबर नासता आज काल लोकांक कामाचेर हाजे ताजे करून सगळ्या ताजे टेंशन टेंशन आसता योग आमकां योग आमकां रिलेक्सेशन दिता ताका लागून योग हो चड योग हो चड बरो योग हो चड बरो आसा किद्याक म्हटल्या योग केल्ल्यान आमी खूब हॅप्पी आसा